جی نوجوان نسل کو خبروں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں وہ بھی مثبت خبروں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں منفی خبروں سے احتیاط کرنے کی خبروں کے فائدے بہت سارے ہیں حالات حاضرہ سے واقفیت ہوتی ہے اور اس کی روشنی میں ہم اپنا مستقبل تیار کر سکتے ہیں اس لیے ہم اپنی نئی نسل کو نوجوان نسل کو خبروں سے خبروں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں